ہیلو ہاں جی سر جی جی گُلاٹی ہی سے بول رہا ہوں بولیے

اچھا جی سر آپ کہاں سے بول رہے ہیں سر اچھا سر اوہ میرا نمبر کہاں سے مِلا آپ کو سر جی جی جی جی اصل میں کیا ہے نا سر ابھی کام تھوڑا زیادہ ہے اِس لیے میں تھوڑا دیر سے آؤں گا تو چلے گا نا کل آؤں گا یا پھر تھوڑے دیر میں جی سر جی جی نہیں نہیں سر دیکھیے وہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں سامان کا بہت ہی مناسب ریٹ لگاؤں گا ہے نا اور جو لیبر چارج رہے گا بھائی اگر آپ ٹھیکے داری سے کرانا چاہتے ہیں تو وہ ویسے بھی ہو جائے گا اور اگر آپ دہاڑی پہ کرانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی ہو جائے گا تو آپ سر جی کے اچھا جی سر وہ اُس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے سر آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں میرے شاپ میں ویسے میں پوچھ رہا تھا سر کہ آفس میں کام کرانا ہے یا پھر کوئی فلائٹ ولائٹ وغیرہ ہے آفس ہے سر اچھا کتنے روم کا آفس ہے سر اچھا ٹھیک ہے نا سر میں آ کے وہاں دیکھ لوں گا ہے نا پھر جیسا ہوگا آپ آ جانا میرے شاپ پہ سامان وامان آپ دیکھ لینا آپ کو پسند آئے تو ہے نا

ٹھیک ٹھیک ہے سر میں ٹھیک سر ٹھیک ٹھیک ٹھیک میں آپ کو جی میں اِسی ٹائم فری رہتا ہوں سر ٹھیک ہے سر میں اپنا لوکیشن آپ کو سینڈ کر رہا ہوں جی ٹھیک ٹھیک سر